हम बात करब उत्तर भारतीय आओर दक्षिण भारतीयके खाद्य पदार्थके बारेमे कि हमरा की बनबैके अछि हम एसन छी कि हम लगभग सबकिछु बना लै छियै आओर इसबके वजह छै यूट्यूब आओर नेट गूगल इन सब पे हमलोग कोइ भी आइकाल्हि रेसिपी मारबै आओर रेसिपी फट से आ जेतै आओर जे हमलोग देखके फट से बनाए लै छियै तऽ हम जेबै सब से पहले दक्षिण भारतके तरफ दक्षिण भारतमे डोसा इडली उपपमा अट्टम ई सब जे बनै छै तऽ हमरा सब से जादा नीक लगैए डोसा जे हमरा बनाबैमे भी मन लगैए आर खाएमे भी मन लगैए ओकरबाद आइ छै इडली इडली थोड़ा हमरा कम नीक लगैए लेकिन हम ओकरा बनाबै भी जानै छियै लिट जइसे कि अगर हो गेलै इडली इडली हम अपन बिहारके तरफ से बोलु तऽ हम ओकरा तुलना करै छी बगिया से अहाँ सब जानै हेबै बगियाके बारे हमसब चावलके पीसके से ओकरा साइनके आ पानिमे उसैनके गुड़ भैरके दालि भैरके जे हमलोग सङ्गें खाय छियै तऽ हमरा एकदम सेम जइसे इडली छै ओ उसी तरह से लगै छै अपन अपन लोकके तरीका छै हमलोग अपन बिहारमे एहि तरह से बनाबै छियै आओर वो लोग अपन दक्षिण भारतमे दोसरे तरह से बनाबै छै तऽ सबके अपन तरीका छै लेकिन हमे अगर देखिए तऽ हमरा अपना बगिया इडली दुनू एक जैसन लगै छै लेकिन हम अगर बात करि कि हमरा खाना तऽ हमरा खाना जइसे कि आजकल उपपम चलल छै ओ हमरा जादा साउथ इन्डियन अच्छा लगै छै आओर की कहै छै ई डोसा बनाबय आबै छै डोसा मसाला डोसा बनाबय जानै छियै जे कि हम सबके अपन घरमे बनाके खुआबै छियै सब खूब रुचि से खाय भी छै आर अगर हम बात करब उत्तर भारतके तरफ तऽ हमरा मोमोज जे आइ थिन्क से हमरा लगै छै सबके खूब नीक लगैया से हमरा मोमोज बनाबै भी आबैया खाय भी आबैया लेकिन अगर हम दुनूमे से चुनब कि हमरा कोन की जादा अच्छा लगैया तऽ हम चुनब दक्षिण भारतके तरफ हमरा ओ बनाबैमे भी जादा नीक लगैया आओर खायमे भी नीक लगैया सब से जादा तऽ डोसा फिर भए गेल अहाँके उत्तपम आर बहुत सारा जइसे कि डोसा भए गेल इडली भए गेल तऽ हमरा डोसा जादा नीक लगैया इसलिए हम जायब दक्षिण भारतके तरफ हमरा जादा द दक्षिण भारतके तरफके चीज खाएमे बहुत अच्छा लगैया धन्यवाद